मां पैसा कप कमाइण जे लाइ फ़ाइनेंशियल कंसलटंसी हलाईंदो आहियां जंहिं में मां बीमा म्यूचुअल फ़ंड ऐं लोनुनि जो कमु कारि कंदो आहियां ऐं इहो बिज़नस पसंदि करण लाइ मां पहिरां बैंक में नौकिरी कंदो हुयुमि त मूंखे हिन सभिनी सर्विसुनि जो सुठो अनुभव आहे ऐं मां पंज साल बैंक में नौकिरी कई हुई त मूंखे म्यूचुअल फ़ंड बीमा ऐं लोनुनि जे बारे में सुठी जानकारी आहे ऐं सभिनी जे कंपनियुनि जा बि कॉंटेक सुठा आहिनि हिनजे करे हिन में ग्रोथ बि सुठो आहे हिनजे करे मां इहो करियर पसंदि कयो